ہمارے گوتم بدھ نگر میں کافی سارے ضلعے میں جو ہے تعلیم کا تعلیمی مقام بہت اچھے مشہور ہیں جیسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے اور ایک رحمانیہ مدرسہ ہے اور کافی ساری دیگر یونیورسٹی ہیں کافی سارے اسکول ہیں جہاں پر ابھی بھی تعلیم کا بہت اچھا معاملہ چل رہا ہے اور ان کو کس طریقے سے نظام میں ڈالا جاتا ہے کس طریقے سے تعلیم کا نظام چل رہا ہے وہ مدارس کے جو ذمے دار ہیں وہ خود پڑھانے والے کو بہت اچھے جن کی صلاحیت ہوتی ہے بچے کو جو اچھے طریقے سے بہت آسان سے طریقے سے بچے کے دماغ میں پڑھائی کو ڈالتے ہیں اردو زبان سکھاتے ہیں اور تعلیم دیتے ہیں اردو کی تو ہمارے جو ذمے دار ہوتے ہیں محلے کے جو ہوتا ہے یونیورسٹی کے ذمے دار ہوتے ہیں وہ مدارس ان علمائے کرام کو ان پڑھانے والے کو رکھتے ہیں جو بہت اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھا پاتے ہیں ان کی تنخواہ باندھ دیتے ہیں وہ اپنے جو ہے ذمے داری کے ساتھ وقت بہ وقت پر کام دیتے ہیں اور بچوں کو سمجھا پاتے ہیں اس طریقے سے ہمارے نظام چلتے ہیں اور بہت اچھے سرکاری اسکولوں کے حالات ہیں کیونکہ اس میں سرکاری نوکریاں رہتی ہیں اور سرکاری کام جب نوکری اچھی ہوتی ہے اس ٹائم پہ بہت اچھی نوکری چل رہی ہے سبھی کی سرکاری تو سب پابندی کے ساتھ ٹائم دیتے ہیں اور بچوں کو صحیح طریقے سے اردو بھی پڑھاتے ہیں اور دنیا کی نالج بھی دیتے ہیں